पानी जेह्ड़ा ऐ ओह साढ़े जेह्ड़े ऐ जीवन दा ओह् सबसे जेह्ड़ा ऐ म्हत्तवपूर्ण जेह्ड़ा ओह् हिस्सा ऐ बिना पानी दे अस जनजीवन जेह्ड़ा बी ऐ ओह् बिना पानी दे नेईं रेही सकदा इस करियै सानूं पानी दी बड़ी जैदा जरूरत होंदी ऐ पानी इक ऐसा इक ऐसी इक ऐसा हिस्सा साढ़ी जिदंगी बिचा जिदे जेह्दे बिना अस नेईं रेही सकने आं साढ़े जेह्ड़े सारे कम्म काज ओह् पानी दे कन्नै गै होंदे न बिना पानी दे कोई बी कम्म नेईं जि'यां की पानी कन्नै अस कपड़े धोंदे न घरें दे सफाई करदे न रुट्टी बनांदे न कपड़े धोंदे न भांड़े मांजदे न होर बी बड़ा कम्म होंदा ऐ जेह्ड़ा पानी कन्नै होंदा ऐ ते साढ़े लाके जेह्ड़ा ऐ ओह् नलके लगे दे न जेह्दे बिच पानी आंदा ऐ पर पैह्ले पैह्ले साढ़े जेह्ड़े ऐ ग्राएं बिच्च नलके नेईं लगे दे हे जेह्दी वजह् कन्नै सानूं पानी दी बड़ी दिक्कत आंदी ही ते उस दिक्कत दी वजह् कन्नै जेह्ड़ा ऐ ओह् अस पानी दा बड़ा घट्ट इस्तेमाल करदे हे ते असें अपने घर जेह्ड़ी ऐ ओह् टैंकी बनाई दी ऐ टैंकी बनाई दी ऐ जि'यां कुआं बनाए दा ओह्दे बिचूं अस जेहड़ा ऐ पानी इस्तेमाल करदे हे पर सानूं हर म्हीने बाद इक जेह्ड़ी ऐ ओह् टैंकी सटानी पौंदी पानी दी पानी दे बिच्च टैंकी दे बिच जेह्ड़ा साढ़े घर जेह्ड़ा ऐ पानी दी बड़ी जैदा किल्लत रौंह्दी ऐ जिसलै कोई जेह्ड़ा घर दे बिच घर च कम्म काज ब्याह् ब्यऊ उस उस बैल्लै ते बड़ी गै परेशानी होंदी ऐ पानी दी सानूं पैह्लै गै लोकें दे घरूं जेह्ड़े ऐ ओह् पानी दी बाल्टियां बुल्टियां ढोई ढाइयै अपने घर जेह्ड़ा ओह् पानी भरना पौंदा टैंकियां टूंकियां भरने च बड़ा खर्चा होई जंदा ओह् पानी पुनी भरियै ते फिरी जेह्ड़ा ऐ अस कोई बी कम्म शुरू करने आं ते हून साढ़े जेह्ड़ा ऐ ग्रांऽ ग्रांऽ चां ओह् जेह्ड़ा नलका लगी दा हून थोह्ड़े चिर पैह्ले गै लगेआ हा नलका ते ओह् नलके जेह्ड़ा ओह् पानी आई जंदा ते लेकिन पानी साफ ऐ जां नेईं ऐ ओह्दा ऐनी पता पर जेह्ड़ा नलके दा पानी ऐ ओह्दी वजह् कन्नै सानूं बड़ा गै स्हूलतां मिलदियां न साढ़ा जेह्ड़ा इक टैम पानी आंदा जेह्दे वजह् कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा पानी जेह्ड़ा गुजारा शैल चलन लगी पौंदा हा सवैरे पानी औंदा होर अस पूरे भांड़े भूड़े बर्तन ओह् भरी लैने पानी की जेह्ड़ा अस पानी ऐ पूरे जेह्ड़ा पूरी दिनचर्या च जेह्ड़ा पानी अस इस्तेमाल करने ओह् भरी लैन्ने होन्ने जिसलै घर नलका निं होंदा हा अस फिर दूरू दूरू लोकें दे घरूं बी पानी इक बाल्टी पानी पानी खत्म होई जाना ते उस टैम पर बड़ा खर्चा होई जंदा हा टाइम जेह्ड़ा अपना खर्चा होई जंदा हा जेह्ड़ी उं'दी टैंकी ही ओह् सटांदे हे ते बड़ा खर्चा जेह्ड़ा पानी आ करदा उस च साढ़ा खर्चा निं होंदा ऐ जैदा खर्चा निं होदा ऐ इस करियै जेह्ड़ा पानी औंदा ऐ नलके च ते ओह् पानी जेह्ड़ा साफ होंदा ऐ साढ़े पीने लाइक होंदा अस उस्सी पीनें ताईं यूज करने होन्ने इस्तेमाल करने होन्ने रोट्टी बनाने ताईं इस्तेमाल करने होन्ने न्हानें नुहुनें ताईं घरै दी सफाई ताईं पेड़ पौधे उप्पर दिन्ने होन्ने पानी ते ओह्दे बाद साढ़े जेहड़े साढ़ा जेह्ड़ा जीवन ओह् जेह्ड़ा शैल चला करदा क्योंकि पानी इक ऐसा ऐसा हिस्सा साढ़े कोल फिर इंसान दी बाड़ी दा इस करियै सानूं जेह्ड़ियां पानी ते होना गै चाहिदा अस जेह्ड़ा पेड़ पौधे गी बी पानी देचै ते जेह्ड़े साढ़े कंधे उप्पर जेह्ड़े पक्षी बगैरा बैठदे न चिड़ियां चुड़ियां कां कूं उं'दे ताईं ओह् पानी भरियै रखी उड़ना चाहिदा कि अजकल्ल पानी ते गर्मियें पानी ते मैटामालिजम बिना पानी दे ते कोई बी निं जी सकदा ते पानी इक बड़ा ऐह्म साढ़ी जिंदगी दा सानूं जैदातर पानी बचाना चाहिदा नां कि जैदा बेस्ट करना चाहिदा हून लोकें दे घर नलकें लग्गी गेदे एह्दा मतलब एह् निं ऐ कि अस खुल्ला पानी बरतगे डोलो पानी शैल बूह्टा सानूं पानी उन्ना गै इस्तेमाल करना चाहिदा जिन्नी सानूं जरूरत होऐ नां कि मता मता पानी सुट्टना चाहिदा लोक बड़ा पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् बर्बाद करी ओड़दे जि'यां कि जित्थै लाने गी इक बाल्टी लगदी लोक दो दो तिन्न तिन्न बाल्टियां लोक फओआरे हेठ न्हांदे न इक ओह्दे हेठ न्हांदे न ओह्दे हेठ बाल्टियां भरी भरी न्हांदे न इ'यां निं करना चाहिदा सानूं जेह्का पानी बचाना चाहिदा तां कि जेह्ड़ा साढ़ा पानी जेह्ड़ा टैमै सिर थ्होई जाह्न क्योंकी हून जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् बड़ियें जगहां सुक्का करदा हून गर्मियें च ते पानी दी होर बी जैदा किल्लत होआ करनी ऐ ते पानी ते एह्दी वजह् कन्नै जेह्ड़ा सानूं पानी बचाना चाहिदा ते पानी बचाना चाहिदा ते उसी स्हाबै कन्नै इस्तेमाल करना चाहिदा जि'यां कि पैह्लें पैह्लेें जेह्ड़े पैह्लें जमाने च नलके नेईं लग्गे दे हे ते पैह्लें जमाने च लोक जेह्ड़े खूह् चां तलाऽ चां नदियें चा उत्थुआं अपना दूरू दूरू पानी ढोई लैंदे हे ते अपना गुजारा करदे हे ते उ'नें गी पता होंदा हा कि पानी दी जेह्ड़ी ऐ केह् कीमत ऐ ते किन्ने मुश्कलै कन्नै एह् पानी जेह्ड़ा ऐ असें लेआने होन्ने बड़े स्हाबै कन्नै पानी बरतदे हे हून दे जमाने च क्योंकि हून बड़ी स्हूलतां थ्होई दियां इ'यां पानी घर गै आई दा हून जेह्ड़े ऐ ओह् अपना सारा जेह्ड़ा कम्म काज करदे न कम्म काज पानी कन्नै ओह् करदे न पर पर हून घर लग्गी गेदा पानी एह्दा मतलब एह् नि की वेस्ट करना चाहिदा सानूं तब बी पानी जेह्ड़ा स्हाबै कन्नै इस्तेमाल करना चाहिदा सानूं अपने ओह् दिन नेईं भुल्लनें चाहिदे भुल्लनें चाहिदे कि जदूं अस पानी दूरां दूरां लैन जंदे हे सानूं किन्नी कठिनाई होंदी ही मुश्कल आंदी ही हून साढ़े घर च अगर पानी लगे दा ते हून सानूं जेह्ड़ा ऐ स्हाबै कन्नै पानी बरतना चाहिदा चाहिदा स्हाबै कन्नै जेह्ड़ा पानी बरतना चाहिदा क्योंकि अज्ज दे जमाने च जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा ओह् पानी दे बड़ी जैदा किल्लत होआ करदी होर बड़े सारे लाके न जि'यां राजेस्थान होई गेआ उद्धर आह्ले लाके च पानी दी बड़ी कमी ऐ ते ओह् बेचारे लोक बड़े दूरू दूरू जाइयै जेह्ड़ा ऐ पानी ढोंदे न ते पानी इस्तेमाल करदे न जिद्धर बर्फ पानी बर्फ आह्ले लाके च बी पानी दी बड़ी कमी ऐ ओह् बी बड़ी मुश्कल कन्नै पानी दा गुजारा करदे न ते इ'यां सानूं जेह्ड़ा सानूं नलके दा पानी ऐ जेह्ड़ा सानूं नलके दा पानी ऐ अपना उस्सी बी स्हाबै कन्नै बरतना चाहिदा ते स्हाबै कन्नै इस्तेमाल करना चाहिदा जैदा क्योंकि जे पानी इक बारी खत्म होई गेआ ते फिर इंसान बी खत्म होई गेआ कोई बी निं इक्कै दिन ते क्या इक घैंटा बी निं रेई सकदा पानी दे बिना पानी दी ते अज्ज दी सबसे जैदा जरूरी चीज इस करियै सानूं जेह्ड़ा पानी बचाना चाहिदा ते अपने जेह्ड़े ऐ अपने जेह्ड़े ऐ समाधान करना चाहिदा जि'यां कि अज्ज दे लोक केह् करदे नदियां जेह्ड़ियां साढ़ियां जेह्ड़ियां गंगा जमुना बड़ी सारियां नदियां न ओह् जेह्ड़ा ओह् बंद होई चुके दे न कैह् क्योंकि पानी मुक्का दा जेह्ड़ियां नदियां लोक केह् करदे नदियें च बड़ा गंद सुट्टी उड़दे न एह्दी वजह् कन्नै नदियां जेह्ड़ियां ओह् उं'दा पानी बी खराब होआ दा जेह्ड़ी साढ़ी पानी च रौंह्नें आह्ले जानवर उं'दे पर बी बड़ा बुरा जेह्ड़ा असर पौआ करदा ऐ ते कि केह् न अगर अस पानी गंदा करगे ते साढ़े घरें बी उ'यै पानी गंदा औना ते इस करियै सानूं नदियां जेह्ड़ियां ओह् साफ सुथरे रखनियां चाहिदियां सानूं कुएं बी साफ सूफ करने चाहिदे न नदियें च गंद निं पाना चाहिदा जेह्दी वजह् कन्नै सानूं साढ़े घर ओह् बी साफ साफ र'वै ते जेह्ड़ी नदियां नदियां बी गंदियां निं होन केह् नांऽ ओह्दा साढ़ा जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् बी निं खत्म होन ते जेह्ड़े पानी च रौंह्नें आह्ले जानवर ओह् बी रौह्न ते इस करियै सानूं पानी दी बचत करनी चाहिदी ऐ पानी दी बचत करनी चाहिदी ऐ क्योंकि जेह्ड़े साढ़े अग्गे जेह्ड़ा सानूं जेह्ड़ी ऐ सानूं अपनी बरखा च जेह्ड़ी सानूं कठनाइयां नेईं औन पानी दी वजह् कन्नै इस करियै सानूं जेह्ड़ा ओह् पानी स्हाबै दा बरतना चाहिदा ते उस्सी आराम कन्नै ओह्दा इस्तेमाल करना चाहिदा ते हून चलो प्रयोग करना चाहिदा सानूं जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् अपने अग्गै भविक्ख ताईं बचाइयै रखना चाहिदा धन्नबाद